मां हिकु किताब पढ़ी हुई मां की ममता उहो पढंदो पियो वञा पढ़ंदो पियो वञा त पतो लॻो उन जी माउ जेका आहे उन खे अख़ियूं न हुयूं सूरदास हुयूं उहो पंहिंजे पुट जे स्कूल वेंदी हुई त हुन जे जेके ॿार उन खे चवंदा हुआ की तुंहिंजी माउ अंधी आहे तुंहिंजी माउ अंधी आहे इन करे उन जे पुट खे गुसो चढ़ंदो हुओ हिकु ॾींहुं माउ खे चईं मुंहिंजे स्कूल न ईंदी कर जॾहिं हुन जी माउ गुज़ारे वई हुई उन खां पो हिकु किताबु हुन में पनो निकितो हुओ जंहिंमें लिखियलु हुओ की इहा कंहिं आईस हॉस्पिटल जो पनो आहे ऐं उहो जॾहिं हुन जे पुट खे ॿई अख़ियूं न हुयूं त हुन नंढिपण में ॿई अख़ियूं पंहिंजे पुट खे दानु करे छॾियूं हुयूं पो हुन जे पुट खे थोरो ॾाढो दुख लॻो शरमु आहियो की मां त इहो कमु ख़राब करे छॾियो जे मुंहिंजी माउ मूंखे अख़ियूं न ॾेआ त मां अॼु अंधो हुजो हुआ त उहो जेको आहे उन खे ॾाढो तकलीफ़ थी पर जेसि ताईं त उन जी माउ जेका हली वई हुई पोइ उहो ई पंहिंजे सभिनी दोस्तनि खे या रिश्तेदार खे इहो चवंदो हुओ कॾहिं बि माउ सां बतमिज़ी सां न ॻाल्हाइजे ॾाढो भावुक थी करे अख़ियुनि में आसूं अचे ऐं रोए पियो पर तेसि ताईं हुन जो जेको आहे माउ जेका ए उहो गुज़ारे वई हुई ऐं उहा जेका वीचारी वञी करे मथे सुखी थी